यह कोई ज़रूरी नहीं है कि महिला ही खाना बनाए पुरुष भी खाना बना सकते हैं क्योंकि अगर घर में कोई नहीं है सिर्फ महिला और उसकी माँ है बीवी कहीं चली गई तो खाना पुरुष बना सकते हैं ऐसा हो सकता है पुरुष चाहें तो खाना भी बना सकते हैं सिर्फ महिले के ऊपर नहीं है औरतें तो घर का भी देख लेती हैं बाहर का भी देख लेती हैं बच्चों को भी देख लेती हैं आदमी लोग दुकान चले जाते हैं तो औरतें कितना काम करती हैं तो उसमें से थोड़ा आदमी काम कर सकता है इससे औरतों को हेल्प भी मिल जाएगी काम भी आसान हो जाएगा उन लोग का काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा दोनों सही रहेंगे अगर किसी के घर में बीबी नहीं है सिर्फ माँ है माँ बीमा हैं ज़ईफ़ हैं तो उसको बेटे को चाहिए कि अपने घर का आधा काम हाथ बटा दें ताकि उसकी माँ भी ख़ुश हो जाए आदमी लोग तो बाहर हीं रहते हैं घर का काम तो औरते हीं करते हैं पर आदमी को सीखना चाहिए कि थोड़ा सा घर का काम कर दें कपड़ा उपड़ा है थोड़ा सा तो हटा दें दाल दें भारी काम है किसी की माँ नहीं कर सकती तो वह चाहिए कि आदमी कर सकता है उसका बेटा है जाकर पहुँचा दे माँ भी ख़ुश हो जाएगी बेटा भी ख़ुश हो जाएगा माँ तो सुबह से उठ उठ जाती है काम करने के लिए पर जब बेटे को टाइम मिले तो वह घर का काम कर साकता है उसकी मदद कर दें घर का थोड़ा से मदद कर के समान उमान इधर का उधर बिखरा है तो घर समेट दें बर्तन धुल दे बस और क्या करना है और थोड़ा बहुत कर देंगे तो उसको अच्छा लगेगा टाइम मिल जाएगा उसकी माँ को उसकी बीवी को घर में झाड़ू लगा दे बर्तन धुल दें सब्ज़ी काट दें ये सब तो काम आदमी कर ही सकते हैं उसकी मदद करेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा दोनों को अच्छा लगेगा मदद करना बहुत ज़रूरी है यह नहीं कि देख के चले जाएँ वह भी दिन भर बीवी एक दम काम में परेशान रहती है अब बीमार हो जाएगी बिस्तर में पड़ जाएगी तो आदमी को उसकी मदद करनी चाहिए कि बीवी को खाना बनाकर रख दें चाय बना कर दे दें उसको पास लाकर चाय है कुछ उसको दे दें ताकि महिला बीवी को भी अच्छा लगे कि चलो हम बीमार पड़ गए आराम चाहिए काम घर की औरतें करते करते थक जाती हैं इसीलिए आदमी को भी थोड़ी सा मदद करना चाहिए इसी को